जोंनियावथ' दा फुजा फालिया अमाबैसा दिनाव जाया आरो आरो ओंखाम गोरलै जानाय दिना जोंना नै माबा आघोन मासाव जायो आरो ओमफ्राय फुजा होनाय दिना नै दा फुजा होखांनायनि उनावबो बिदिनो रायजोनि फुजा थायो आरो बिदिनो माबायाव हामबाय फुजा बाहाय ज' होयो गामियाव मन्दिर दं नालाय बेलाय होयो आरो ओमफ्राय जोंहा बाथौ नालाय बोरलि होयो दा बिनो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो गामि हलैनो ज' होयो आरो फुजाखौ ओमफ्राय अमा बैसायाव दिनै फुरनिमा दिनाव एवनो मोना हालेवनो मोना आरो खामानि मावनो मोना बेबायदि आरो अमा अमाबैसा फुर्णिमायाव खामानि मावनो मोना आरो बिदि दा जोङो फुजा फालियाबो बिदिनो बोथोर लायै बोथोर होयो आरो लोखि फुजायाव फुजा होयो आरो बिदिनो मन्दिराव होयो मन्दिराव जयैनो होयो लोखि फुजायावबो आरो हामबाय फुजायावबो बिदिनो मन्दिरावनो ज होयो आरो बिदिनो फुजा दिनाव जोङो बेदरबो मोनजाया आरो जिखुनो बिस माबाखौनो जों मोनलोङा आरो बिदि जायो